जय झूलेलाल अहिड़ी हिकु किताबु हुई जंहिंजो प्रचार ॾाढो थियो हुयो ऐं उनजी फिल्म बि ठही हुई जंहिंजो नालो हुयो टू स्टेट्स ऐं उहा हिकु प्रेम कथा हुई जेकी चेतन भगत लिखी हुई उन किताबु ॾाढो प्रचार थियो मुंहिजूं साहेड़ियुनि पढ़ी उन्हनि मूंखे चइनि के पढ़ु उनमें कहानी एतिरी सी हुई भई हिकु छोकिरो हुयो हिकु छोकिरी हुई हिकु छोकिरो जेको हुयो उहो पंजाब जो हुयो छोकिरी तमिलनाडु किथां जी हुई ऐं ॿिन्हिनि जी शादी जेकी थी ॿिन्हिनि जी ॿिन्हिनि में जेको प्रेम प्रसंग थियो उनजी सॼी आखाणी हुई पर मूंखे कंहिं कारण सां कोन्ह वणी कारण के प्रेम प्रसंग एतिरो पढ़ण जो शौक़ु कोन्हे